نہیں میں نے کوئی یو ایف او نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی ایلینز میں نے دیکھا ہے اور جہاں تک بات رہی دوسرے سیاروں پر زندگی گزارنے کے بارے میں تو یہ کافی مشکل مرحلہ ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ہم چاند پہ بھی گئے ہیں اور وہاں پہ بہت سے مطلب نشانی اور علامتیں ملی ہیں لیکن مو مجھے لگتا نہیں کہ وہاں پہ زندگی بسر گزر بسر کی جا سکتی ہے